जीअं की साड़ीअ मां पाण खे ड्रेस कलीन वारी पाण खे ठाहिणी हुजे उहा ॾाढी मुश्किल ॻाल्हि हूंदी आहे जीअं हिकु हिकु कली कटे करे हिकु हिकु कली खे जॉइंट करे उन जो सॼो पाण खे फ्रॉक ठाहिणु हूंदो आहे त ॾाढी मुश्किल जी ॻाल्हि हूंदी आहे पर थींदी अहिड़ी मस्तु आहे पाण खे पाइण में अहिड़ी संतुष्ट लॻंदी आहे ईअं वणंदी आहे ॾाढी त पाण ॾाढी मस्तु सिबी आहे पर कलियूं कटिंग करण में ई जॉइंट करण में थोरी दिक़त लॻंदी आहे पर शइ ॾाढी मस्तु ठहंदी आहे पाइण में बि एॾी शानदारु ऐं जोरदारु मस्तु लॻंदी आहे पाण खे उहा शइ वणंदी बि ॾाढी आहे पाइण में